आमी जेवणाक नुस्त्याचे जेवणाक आमी हुमण पयली हुमण करतात शीत आनी हुमण हुमणाक समजा बांगड्यांचे हुमण करतात बांगड्यां हुमण बांगड्या सुकें बांगड्याचे कॅटलेटस करतात बांगडे तळटात बांगड्याचीक तुगेलीक रेशात बांगडे म्हूण करतात अशें करून भरल्ली बांगडे म्हूण करतात अशें म्हणून तें बांगडे करतात आनी दुसरें सुंगटाचें सुंगटाचें हुमण करतात तें हुमणाक आमी सुंगटां हुमणाक आंबाडे जावं म्हज्या सांगू जावं मोळो घालून हुमण करतात आनी सुंगटांची मोल सुंगटांची सुकें सुंगटाचें धबधबीत धबधबीत म्हणल्यार कांदो बटाट अशें बारीक पीस करून आनी सुंगटां घालून तें करतात आनी सुंगटांची तोळून दांगर सुंगटो बारीक तोळून दांगर करतात आनी तिसऱ्यो तिसऱ्यांचे आमी सुकी म्हणून करतात हुमण करतात हुमणाक तें तोरां जावं मुळो घालून तें हुमण करतात तिसऱ्यांचें आनी आं आनी आतां शिवराकाचें शिवराक आमी कालोवपाक रोस जावं आमाड्याचो जावं बटाट्याचो दाळ अशें करून दाळचो रोस अशें करून करतात आनी चण्या रोस म्हण करतात चण्या चण्या रोस मुगां गाठी खतखतें सगळे तरेचे हे घालून तुगेले कॅबेज बटाट तुगेले बी कॅरट आनी मुळ्ळी बी घालून तें खतखतें म्हणून करतात आनी आनी मुगाची गाटी मुग मुग कोमोन मुगाची गाटी म्हणून करतात सगले आमी शिवराक करतात